हैलो गुरु कृपा होटल मां अधु कलाकु अॻु में खाधो ऑडर कयो हुयो कढ़ी चांवर टूक पंद्रहं फुल्का साई भाॼी भुॻा चांवर आमी बसरु अधु कलाकु थी वियो आहे तव्हां जी डिलीवरी जो ऑडर अञां ताईं घरु आयो न आहे तव्हां प्लीज़ ॿुधाईंदा की मुंहिंजो खाधे जो ऑडर किथे पहुतो आहे